जब एक इंसान ड्रॉ करता है और वह आमतौर पर जो गलतियाँ करता है उसको जो रोज़ाना की होने वाली जो आमतौर पर जो होती हैं न अपनी दिनचर्या है इंसानों के साथ जो उनके पास आते हैं इलाज़ के लिए उसका उसको उतना अनुभव नहीं होता है उस शुरू ही किया करता है उसको यह नहीं पता होता है कि उनसे कैसे बात करना है उनसे कैसे उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेना है उनसे कैसे उत्तर देना है इस प्रकार से उसको धीरे धीरे फिर समझ आते हैं कि अरे नहीं मेरे सामने वाले से मेरे को कैसे बात करना है और किस तरीके से जवाब देना हैं और मुझे इसको अच्छे से अपनी दिन जीवन में इसका इस्तेमाल करना एवम जैसे प्रेक्टिस करना प्रेक्टिस करने की ज़रूरत है इसको उसमें उसको अपने जीवन में बहुत ही सम्भल कर यह सब चीज़ों को करना होगा नहीं तो उसका जो लाइसेंस है वह रद्द हो सकता है और जैसे वह अपना जो बर्ताव है उसको बहुत ही कोमल तरीके से रखना होगा स्वभाव एकदम नर्म तरीके से सामने वाले से अपने को बहुत ही प्यार से बात करना है किसी प्रकार से कठोर शब्दों में जवाब नहीं देना है और जो भी उनके प्रॉब्लम है उसका जो अपन जवाब देते हैं उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक वह जैसा उसका समझ सके उस भाषा में हमको बताना होगा